सिंधी ॿोलीअ ते संस्कृत यां अंग्रेजी ॿोलीअ जो ॾाढो किनो असर पियो थिए हिन ॿोलीनि जे करे असांजा सिंधी ॿार सिंधी नथा ॻाल्हाइनि न को माइटनि सां न को ॿाहिरि स्कूल में बि अंग्रेजी या संस्कृती ॿोलीअ जो ॻाल्हाइनि था हिन करे संस्कृती ऐं अंग्रेजी ॿोली अॻियां पई वधे ऐं असांजी सिंधी ॿोली पुठिते पई वञे हिन करे असांखे असांजी सिंधी मातृभाषा खे अॻियां वधाइणो आहे पुठियां न करिणो आहे सभिनी मिटु माइटनि खे इहो ई चवणो आहे त तव्हां पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हायो घणो करे संस्कृत ऐं अंग्रेजी घटि कयो